हाँ जबलपुर शहर जबलपुर शहर से हम बिलॉन्ग करते हैं और जबलपुर शहर में काम के साधन हैं ट्रांसपोर्ट कॉल एजेंसीज़ कॉल सेंटर एजेंसीज़ और सप्लाई वाली एजेंसीज़ जो हैं कंपनीज़ हैं कुछ फैक्टरीज़ हैं और भी बहुत सारे साधन ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हैं और अपना ये फूड एजेंसीज़ मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज़ जो भी हैं ये यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर मशहूर यही एजेंसीज़ हैं जिनमें लोग ज़्यादातर काम करते हैं और न्यूज़ चैनल्स और जो पेपर वो न्यूज़पेपर्स कंपनीज़ ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो शायद ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं और लोग बहुत जानते हैं जिसके बारे में और ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर जो जनता है हमाए जबलपुर की वो यहीं पे काम करती है और ज़्यादा पसंद करती है काम करना